नेहा जी असेंगी सनाओ तुस पूरा दिन अपना कि'यां न कड्ढदे तुं'दी दिनचर्या केह् ऐ टिपिकल वर्क डे केह् ऐ तुं'दा इयां नार्मल दिन ते छुट्टी आह्ले दिन च

ते अट्ठ बजे निकलियै ते नौ मतलब अट्ठ बजे निकलियै ते नौ बजे कालेज पुज्जी जन्नी होन्नी आं ते ओह्दे बाद कालेज कालेज आना ते ओह्दे बाद मतलब कि इक दो बजे धोड़ी क्लासां होंदियां ते ओह्दे बाद घर पुज्जी जाना चार बजे धोड़ी ते ओह्दे बाद घर थोह्ड़ी रेस्ट करनी मतलब चाह् शाह् पीनी ओल्लै तक रुट्टी ते खाई नि सकदे रुट्टी दा टैम ते होए दा होंदा चाह् होर ओह्दे बाद मम्मी दा मतलब मम्मी कोई कम्म करा दी होदी ते उं'दी बी हेल्प उं'दी मदत करी ओड़नी थोह्ड़ी बोह्ती ते मतलब कि इन्ना मतलब आखदियां ते नेईं हैन मी ओह् इन्ना कम्म मतलब कि अगर में मतलब अगर में कालेज आई दी होवां ते ओह् अगर पढ़दे टाइम मतलब मी कोई कम्म दसदे नि हैन में ते फ्ही बी उं'दी मतलब करी गै लेन्नी हुन्नी उन्दा मतलब क मतलब कि जो कम्म दसदे इन्ना दसदियां नेईं हैन फेर बी में करनी होन्नी ते छुट्टी आह्ले दिन जो ऐ पैह्ले ते सबेरे अगर ऐतबार मतलब कि सबेरे उट्ठना मतलब कि अट्ठ बजे धोड़ी उट्ठना फिर फिर घर दा कम्म थोह्ड़ा सबेरे मतलब थोह्ड़ी मदत करी लैनी ओस दिन बी थोह्ड़ी मतलब थोह्ड़ी मदत करी लैन्नी मम्मी दी घर बिच्च ते ओह्दे बाद ओह्दे ओह्दे बाद थोह्ड़ा टीवी दिक्खी लैना थोह्ड़ा फोन चलाई लैना पर ज्यादा फ्री होवां ज्यादा बोर होवां थोह्ड़ा किश पढ़ी लैना ते किश दिक्खी लैना ते इद्धर उद्धर मतलब कि बाकी मतलब कि इन्ना तुस रोज कालेज जन्दे रेह् ते कुसै कन्नै गल्ल बी नि होन होंदी ते घर बिच्च बी कुसै कन्नै इन्ना नि छुट्टी आह्ले दिन थोह्ड़ा उन्दे कन्नै मिली लैना उं'दे कन्नै गल्ल करी लैनी कि केह् हाल चाल ऐ अग्गें पिच्छें मतलब सारे कि कन्नै ओह्दे बाद टीवी दिक्खी लैना मम्मी कन्नै बेठियै ते शामी फ्ही मतलब शामी दोबारा फिर थोह्ड़ा मतलब कम्म करना थोह्ड़ा चिर सेई बी लैन्नी होन्नी मतलब इक घैंटा मतलब कि पैह्ले ते मिगी नीं मतलब कि दपैह्री जो ऐ में दिन बिच्च नेईं सौन्नी होन्नी लेकिन कदें कदें में सोई बी लैनी होन्नी आं मतलब कि जिस दिन पता ऐ कि रोज थकान होई दी बंदे ओस दिन मतलब नींदर पेई जंदी ऐ इयां नेईं पौंदी ऐ अच्छा